हैलो जय झूलेलाल हा भाउ ॾियारीअ जे लाइ साड़ियूं आयूं अथव नयूं त घणे खां शुरू थियूं थियनि माने घटि में घटि घणे जूं आहिनि कमु वारीअ माईअ खे ॾियणूं आहिनि कमु वारी माई आहे ऐं ॿियूं ॿियूं बि असां जे हेठां जेके कमु कंदा आहिनि उन्हनि जे लाइ खपनि उन्हनि जी घटि में घटि घणी रेंज में ईंदी साड़ी पंजे सवें खां हज़ार ताईं मूंखे अठ साड़ियूं खपनि अठ वठंदमि त पंज सौ वारी टे सौ में करे ॾींदव ऐं अछा तव्हां मूंखे हिकिड़ो कमु कयो न वॉट्सअप ते मोकिलियो पंज पंज साड़ियूं जेके तव्हां मूंखे टीं सवें में ॾींदा ऐं पंज साड़ियूं जेके तव्हां मूंखे पंजे सवें में ॾींदा हा हा फोटू मोकिलियो मूंखे न न तव्हां पहिरियों फोटू मोकिलियो पोइ मां छा कंदमि उन्हनि खे मायुनि खे ॾेखारियां थी पई उन्हनि खे जेके वणंदियूं उहो पाण अची करे उते कपिड़ो ॾिसी करे पसंदि करे वठंदियूं मां उन्हनि खे ॿुधाईंदमि कोन को की हीअ टीं सवें आहे हीअ पंजे सवें आहे पोइ मां तव्हां खां हिसाबु करे थी वठां हाणे मां हाणे पसंदि त ठीकु आहे हाणे न त मां पंहिंजे मायुनि खे मोकिलियां थी पई हू ईंदव पसंदि करे वेंदव तव्हां पोइ मूंखे हुननि जा पैसा ॿुधाए छॾियो घणा पैसा थींदा डिस्काउंट सां गॾु अछा ऐं ॿियो इन खां सिवाइ तव्हां वटि साड़ियुनि खां सिवाइ ॿियो छा छा अथव ऐं हिननि जी रेंज छा अथव हिननि जी रेंज छा अथव अछा त त मूंखे त इहे माने अहिड़े नमूने जी ड्रेसूं खपनि जेके मां पहिरियों ॾियारीअ ॾींहुं त पायां उन खां पोइ मां घर में पाए छॾियां अहिड़ियूं ड्रेसूं घणे ॾींदा अछा पंदरहें सवें हिकु अगरि मां पंज वठां त उहे बि घणियूं ॾींदा ॿ सौ रुपिया हिकु ड्रेस जा घटि बस हाणे मां तव्हां खां पंज साड़ियूं वठंदमि पंज ड्रेसूं वठंदमि मां त तव्हां खे माने मां तव्हां खे ॿुधायां थी पई मां तव्हां खे माना पंजनि ड्रेसियुनि जो चार हज़ार कुलु चार हज़ार ॾींदीमांव पंजनि ड्रेसियुनि जा अथव मंज़ूर त मां अचां न न मां हज़ार हज़ार ई अठें अठें अधि भाव में ॾियो जामु था तव्हां ॿुधायो पंदरहां सौ ठीकु आहे मां अचांव थी पई अघु बराबरु ॾिजो झूलेलाल